हेलौ ओह हेलौ अह अह अह दे बुं दे कालेकसनआथ' गोबां रोखोमनि दं दे फंबाय औ अह अह अह हागोन हागोन र' गोबां रोखोमनि कालेकसन दं नै पुमानि दङ आरो जोंहा नाइकिनि दङ नाइक आरो गोबां गोबां दङ र' नामा नोंथाङा बा माबादिखौ लागोन बा मोनगोन दे गोबां रोखोमनि मोनगोन दे प्राइसफोरखौ नाइकिनिफोरा नोंथांनो बार'शनिफ्राय स्टार्ट जागोन जिनैजौनिफ्राय पुमानिफ्राय दङ नोंसा दाइनजौ रांनिफ्राय बायनो हागोन आरो सेगाफोरनिबो दङ आरो जर्डान निउ ब्रेन्दनि फैदों बैफोरबायदि अफार मोन्नो हागोन दे फंबाय आङो बेसादफोर बेसादफोरखौ नायनानै नोंनो अफारखौ खिन्थाहरगोन नोंथाङा माब्ला लागि लांफैगोन ओह ओह ओह जागोन दे फंबाय नोंथाङा माब्ला लागि लांफैगोन दे दे दे जागोन दे नोंथाङा लांनो फैबानो जागोन ओह दे